आगोलो बाथौ धोरोमाव थाबायोमोन आंबो बेनिफ्राय थाबायनो थांबाथाय बहाबा बाथौ धोरोमाव थांनोबा नों न'खराव साफ सिखोन खालामनानै दुगैना दै लोबनानै आलारि फोजोंनानै थाङोमोन माबायाव बाथौ थोरोमाव जेराव बाथौ धोरोम बाथौ गुदि बेफोराव थाङोमोन आंबो दासो थांनो हाला आङो आगोल गोजानाव थांफेरदों बैजा रुप'हि सालबारि बेफोराव गोदान गोदान मन्दिर बानायदोंमोनना बेफोरावबो थांनानै बहाबा खनसेयाव सानथाम हरथाम अबावबा खनसेयाव सानब्रै हरब्रै थाबायनो थाङोमोन आरो बेरायनो आगोलथ' गारि मथर गैयामोनना जोंहा आथिंजोंनो लोगो नाङै नाङै थाङोमोन ओजा बै बासबारिखैमानि थांफेरदों मन्दिराव बाथौ धोरोम गोदान होनायाव ओमफ्राय दासो थांनो हाला दा थेवबो गामियावनो बाथौ धोरोम दङ नालाय आरो सिमलायावबो बेयाव थाङो आरो आरज खननो लिंहरबाथाय गोजानाव थांनो हाला आङो बिराद जोंहा आंबो आरो जोंहानि मालिकआबो सिफुं दामग्रामोन बाथौ धोरोमाव आर'ज खननायाव बेनिफ्राय दा मानसिया गैला नालाय गैया आजि पास बोसोरसो जाबाय खोमा थाङोमोन जों ज' ज' न' गारै गारै गथ'फोरखौ गारै गारै गथ'फोरा देरबायमोन नालाय धोरोमाव थाबायफेरदों आंबो आरज खनफेरदों गारि मथर गैयाबाबो आथिंजों ज' ज' थाबायै थाबायै आगोलावथ' बेग गैया मा गैया जिया थफ्ला बोनबाय बाबाय थांबायमोन जों बिदि थाङोमोन र' दा हाला थांनो